مجھے ذاتی طور پر پرندے بہت پسند ہیں ہر طریقے کے پرندے مجھے طوطا بہت پسند ہے کوئل کی آواز مجھے بہت اچھی لگتی ہے روز صبح وہ میرے گھر کے پاس آم کے پیڑ پر بیٹھ کر گنگناتی ہے مجھے بہت اچھی لگتی ہے عام طور پر اس علاقے میں مینا بلبل طوطا کبوتر باز الّو اور بھی بہت سے پرندے پائے جاتے ہیں لیکن مجھے خاص کر طوطا بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ وہ بولتا بہت میٹھا ہے وہ میرے گھر پر بھی پلا ہے دن بھر وہ پٹر پٹر بولا کرتا ہے اس کی آواز جو بھی ہم بولتے ہیں دوہرا دوہرا کر بولتا ہے اس کے ساتھ بہت مزہ آتا ہے وہ سب سے پیارا پرندہ ہے کیونکہ اس کے ساتھ میں آپ بات بھی کر سکتے ہو میرا طوطا بہت سمجھدار ہے بہت اچھا ہے لیکن طوطے بہت ہی زیادہ دھوکے باز ہوتے ہیں وہ چاہے کئی سال تک بھی آپ کے پاس پلے لیکن جب بھی اگر انہیں آزادی مل جائے گی تو فوراً اڑ جائیں گے اور کبھی واپس نہیں آئیں گے کبوتر ایک ایسا پرندہ ہے جوکہ بہت خوبصورت ہوتا ہے اور مجھے وہ بھی پسند ہے بہت وہ ایسا ہے کہ آپ ہمیشہ اس کو آپ اس کو پال لیں گے تو بہت دور جا کر بھی وہ ہمیشہ واپس آپ کے پاس آ جائے گا وہ کبھی آپ سے بےوفائی نہیں کرے گا جیسے طوطا ہمیشہ غداری کرتا ہے ایک پر جانے کے بعد دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا کبوتر بہت اچھے ہوتے ہیں اور ان کو پالو سکون دو وہ بہت اچھے دعا بھی دیتے ہیں کہتے ہیں وہ بہت پیارے ہوتے ہیں